میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز میری کتاب ہے اور کیونکہ اُس میں دین اور شریعت کی باتیں بتائی جاتی ہیں اِسی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پسند ہے